जों गामियाव गारामा सान्नायनि न'नि मुलि बुङोबाथाय ओरैनो लाल साहा बे लाल साहायाव हाइजें होनानै फुदुंना लोङो आरो सोरबा सोरबा दै गुदुङावबो हाइजें होनानै लोङो सोरबा सोरबा आरो संख्रिनि दैजोंबो सुयो आरो गारामाखौ आरो सोरबा सोरबा बेरे मोदै बे बेरे मोदैयाव थुलुंसि इसे होन्नानै जायो आथिखालावथ' बेफोरखौ नुनो मोनलिया खाथिनि डक्टर दखान एबा खाथिनि हमपिथि दखानफोराव लायनानै जानायसो नुसै सोरबा सोरबाथ' बरि बेफोरखौ लायना जाफैयो गोदोथ' बरिबो देनानै न'आवनो जायोमोन बरिखौ ओरैनो जोङो खांनानै मोनला बायनाय खांनानै मोनलाबायनाय बारिफ्रावनो थालाबायो बेफोरखौनो देयोमोन जेरै थलुंसि बिलाइ बेफोरखौ देयो आरो जारि बिलाय जारि फिथाय बेफोरखौ देनानै जायोमोन आथिखालावथ' बेफोरखौ दा जों गामिफ्राव नुनो मोनलिया गारामा साबोला गामिनि दखान सक गलाफोरआव थांनान डाक्टर बा फार्मासिफोरनिफ्राइ बायदि मुलि लाबोना जानाय नुसै सिगांनि समाव न'आवनो जोङो मुलि खालामनानै जायोमोन दा बेफोरखौ जोंनि लासै लासै गोमालांनायसो नुनो मोनोसै सिगां समावथ' जोंहा गारामा साबोला बिदिनो जारि जाब्रां बिदिनो बायदि बायदि बायदिनो बरि देनानै बेखौ जोङो लाखिखायोमोन जाहाथे एसे साबाथाय जानो गोदोथ' डाक्टारनि गोबां प्रब्लेम दंमोन बेफोरखौ नोजोर होन्नानै गामिनि जा साफा सानै रोंगौ बेफोरो देनानै जायोमोन दाथ' डाक्टार बायदिफोर फोरजोंसो हामनाय बायदि मोनो बिथांमोनहा बेखायनो डाक्टारफोरनि मुलिखौसो जासै जों गामियावथ' दाबो साफा सानै बे न'आव खांनानै मोनन्नाय मुलि जाब्रां आरो बे थुलुंसि आरो जारि बिलाइ फिथाइ बेफोरखौ देनानैनो बरि खालामनानै दाबो जाबाय थायो बिथांमोनहा बेजोंनो हामनाय बायदि मोनो आरो हामोबो हाइजेंखौ लाल साहायाव फुङाव फुदुङोबाथाय गारामाया स्रां मोनो सानाया आरो थुलुंसि बिलाइजों बेरे मोदै बेखौबो जायोबाथाय गारामाया स्रां मोनो सागानाया आरो जारि फिथाइखौ बरि देयाबाबो जारि बिलाइ एबा फिथाइखौ जाबाबो बेजोंबो गारामा सान्नाया थिक मोनो बे बायदिनो जानांगौ आरो डाक्टारफोराथ' बिथांमोननि मुलिखौ बायनो थाङोबाथाय फैसा नांगौ जायो दा फैसा गैयैफोरा माखौ जानो बेफोरखौनो मिडिसिन बाहायनांगौ न'आवनो जि दं बेखौनो जारि फिथाइ हाइजें बायदिफोरखौ बाहायनानै